مجھے میرے خاندانی افراد کے ساتھ رہنا پسند ہے جس سے مجھے بہت خوشی ملتی ہے میں اُن کے ساتھ خوش رہ پاتی ہوں میرے ماں میرے میرے والد صاحب میرے بہن میرے بھائی میرے نانا نانی دادا دادی ماموں پھوپھی انکل وغیرہ اور میرے بچے وغیرہ سب مجھے اِن لوگوں کے ساتھ ٹائم گُزارنے میں خوشی ملتی ہے اِن لوگوں کے ساتھ کھانا کھانے میں اِن لوگوں کے ساتھ گھومنے میں اِن لوگوں کے ساتھ پھرنا پھرنے میں مجھے خوشی ہوتی ہے مجھے اِن لوگوں کے ساتھ عیدوں پہ شادیوں میں تہواروں میں ایک ساتھ رہنا پسند ہے اور میں ہر خوشی اِن لوگوں کے سا اِن لوگوں کے ساتھ ہی اچھے سے منا سکتی ہوں سیلیبریٹ کر سکتی ہوں تو مجھے یہ یہ زیادہ خوشی دیتی ہے کہ میں اپنے زیادہ تر زیادہ سے زیادہ تر میں اپنے خاندان والے افراد کے ساتھ ہی رہوں